सूरत में ॾाढी संस्थानूं आहिनि जेके माण्हुनि जे हित में कमु कंदियूं आहिनि उन में हिकु आहे आर एस एस जेका हिंदुत्व खे समर्थन कंदी आहे ऐं उहो माण्हुनि खे हिंदुत्व जे प्रचार में मदद कंदी आहे

उहो सभिनि ते सकारात्मक प्रभाव ॾियनि थियूं बियों आसे पासे में उन्हनि जे वृध्द आश्रम बि आहिनि जेके वॾी उमिरि जे माण्हुनि जे लाइ हूंदा आहिनि ऐं बियों ॿारनि जे लाइ ऑर्फनेज बि आहिनि जेके अनाथ ॿारनि जी देखभाल कंदा आहिनि ऐं हुन असांजे सूरत में बेघर परिवारन जी संख्याऊं घटिजंदियूं थी वञनि इहा ॾाढी ई सुठी ॻाल्ह आहे